ہیلو گڈ ایوننگ ڈاکٹر ذیشان سے بات ہو رہی ہے جی میں عاطف بات کر رہا ہوں اور میرے کو صبح سے فیور آ رہا تھا تو تو میں نے ہاں میرے جو ہے جو ہڈی کے جوڑ ہیں تو اُن میں درد ہے ایک تو اور میرے کو نزلہ بھی ہے زُکام اور سردی بھی لگ رہی ہے جی جی آج میں صُبح جاتے ہوئے بارش میں بھیگ گیا تھا آفس جاتے ہوئے

جی ابھی ایمرجنسی میں وہ ایک میڈیکل سے لے لیا تھا تو اُنہوں نے ایک ڈولو ٹیبلیٹ کر کے دی تھی اُس کو کھایا تھا بٹ اُس سے کچھ آرام نہیں ہُوا جی جی ہاں اوکے آپ کی کلینک پہ آنا پڑے گا سر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا کلینک کہاں پہ ہوگا اوکے اور سر جی اور ڈاکٹر صاحب اِس کی ٹائمنگ کیا ہے اچھا اچھا اگر ڈاکٹر صاحب میں کچھ آپ کو پے کردوں پہلے ہی تو آپ میرا نمبر ومبر لگوا دیں کچھ اِس طرح کا ہے آپ کی کلینک پہ ایسے ہے نا ڈاکٹر صاحب جی جی کیوں کہ میرے کو آفس جانا ہوتا ہے تو اُس میں بھی ٹائم لگ لگ جائے گا پھر میں ایک دِن کی چُھٹی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب آپ کا چارج کتنا ہوگا او اوکے چلئے کل کل آ کل آتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کلینک پہ آپ کی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو